हांवेन खूब पुस्तकां वाचल्यांत पण राध्येय रणजित देसाई ह्यांनी बरयल्लें पुस्तक म्हाका खूब भावलें हें पुस्तक वाचतगीर म्हाका रडपाक आयलें कारण ती तें खरेंच भावनीक अशें पुस्तक आसलें राध्येय म्हणजे कर्णाच्या जिवनाचेर आधारीत तें पुस्तक कर्णाक बालपणीच्यान म्हतारपणा पर्यंत जें जें सोसलें जें जें भोगलें तें सगळें ह्या पुस्तकान वाचपाक मेळटा आनी पुस्तक सोंपता सोंपतां जणू कितें हांवूच कर्ण काय कितें असो एक मनाचेर परिणाम जाता आनी म्हाज्या आयुश्यांत इतलीं संकटा आयलीं जाल्यार हांव कितें करतलें आनी त्या बद्दलची प्रेरणा सुद्दां ह्या पुस्तकांतल्यान मेळटा